हेलो हॅं सर हम अपने हम जानी कुमारी छी सर हम कहलहुॅं कि जे विद्यापति के जन्म मिथिलाञ्चले मे कतौ भेल छलनि तकरे बारे मे हमरा जानकारी नहि पता अछि से हॅं तऽ हमर घर तऽ एतै अय लालगंज पैठघाट हॅं

हॅं हॅं एयह सब पुछबाक छलय जे विद्यापतिजी के छलखिन कतय के छलखिन हुनकर की रहस्य छनि हुनका किए एतै अथी मानल गेल छनि सएह सब पुछ्बाक छलय

हॅं

हॅं

हॅं

ठीक छै त ठीक छै